مجھے کلاسیکل ڈانس کے انداز سے سب سے زیادہ پسند ہے کلاسیکل ڈانس چاہے بھارت نٹیم ہو کر کتھک ہو یا او ڈی سی اپنے انداز ایک گہری تہذیب اور روایات کو سہ سمیٹے ہوئے ہے ان ڈانس پرفورمنس میں ہر موومنٹس اور جسچور کا ایک محسوس مطلب ہوتا ہے جو ایک کہانی بیاں کرتا ہے کلاسیکل ڈانس میں ایک ایک الیگنس اور ڈریس ہوتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے ہر اسٹیپس میں ایک نزاکت اور باریکی بینی ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو محترار کرکے رکھ دیتی ہے مجھے فولک ڈانس فارمس بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہمای کلچر اور کلچر اور ہیریٹیج کو ریپریزیٹ کرتی ہے فوک ڈانس جیسے بھنگا بھانگرا گربہ اور لاوانی لاوانی اپنی شاندار انرجی اور کروپر کوسٹمس کی وجہ سے دیکھنے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں ان ڈانسوں میں ایک کمیونٹی اسٹرپ ہوتی ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے اور سیلیبریشن کا حصّہ بنتی ہے